हा मूंखे पंहिंजे डांसिंग करियर छा स्कूल में डांस परफ़ॉर्मेंस जे जॾहिं टाइम थींदो हुयो बढ़िया जॻहि ते करणु वञिणो हूंदो हुयो त असांजे घर में कॾहिं बि हिन जी इजाज़त न मिलंदी हुई की ॿाहिरि वञी करे न नचणो आहे बिल्कुलु बि मूंखे पर्मिशन न मिलंदी हूंदी हुई पोइ स्कूल जा जेका टीचर हूंदा हुया जेकी असांजी टीचरां हूंदी हुयूं उहो घरु पहुची वेंदी हुयूं की प्लीज हिनखे वञण जो ॾाढो बढ़िया हीअ डांस परफ़ोर्मेंस कंदी आहे और बढ़िया जॻहि ते कयऊं था असां स्कूल जा सभु हूंदासीं ऐं वॾा वॾा ऑफ़िसर्स हूंदा जाते मूंखे ॾाढो बढ़िया इनाम बि मिलियो हुयो हुते डी एम जे थ्रू लेकिन बिल्कुलु बि घर में न वणंदो हुयो कंहिं खे इहो